گانے کے لئے میرا سب سے پسندیدہ انداز ہے تو میں سننا پسند کرتا ہوں گانا بھی پسند کرتا ہوں انڈین کلاسیکل میوزک موسیقی کے لئے سب سے زیادہ ضروری ہے آپ کا بیس مضبوط ہونا اگر آپ کا بیس مضبوط نہیں ہے تو آپ گانا نہیں پائیں گے جو بیس بنتا ہے وہ انڈین کلاسیکل میوزک سے ہی بنتا ہے اس کے بعد آپ اپنی راہ چنتے ہیں کہ آپ کو غزل کی طرف جانا ہے یا آپ کو لائٹ میوزک کی طرف جانا ہے یا پھر کوئی اور جیسے جو ہے ریپنگ وغیرہ ہے لیکن ہاں جو میرا پسندیدہ ہے اس میں میں سیمی کلاسیکل اور لائٹ میوزک جو بالی ووڈ میٹ کائنڈ آف میوزک ہے اس میں میں زیادہ گانا پسند کرتا ہوں کیونکہ میری میری فیلڈ میں بھی کیفے لائن ریسٹورینٹ ریسٹورینٹ لائن میں بھی ہم لوگ لائٹ میوزک بالی ووڈ گانے زیادہ پلے کرتے ہیں اور تھوڑا راکنگ ٹائپ کا میوزک بھی زیادہ اس میں چلتا ہے تو ہم لوگ اس طریقے کا میوزک زیادہ پسند کرتے ہیں اس یہ صنف ہمیں زیادہ عزیز ہے